क्या कर रहे हो अरे वो एक बात की चिंता थी हमें ना अरे यही कि हमारे मतलब बच्चों के है ना फीस वीस कैसे भरेंगे बोलिए ना तो फिर बताइए ना फिर उनकी फीस कैसे भरेंगे कैसे कहाँ से पैसे आएंगे हमारे पास क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम आपने कुछ सोचा नहीं

ठीक ही चल रही है ऐसे ही है बस कुछ पैसों की मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं चलाना तो है ही है जिंदगी है

वही तो मिलजुल के कर लेंगे

बहुत चिंता होती है घर के हर काम में पैसों की कितनी कमी आती है जब फैमिली होती है तब पता चलता है और फिर ये घर गृहस्थी जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है हाँ ये तो है लेकिन वही बात है टीचर फीस मांगते है वही चिंता होती रहती है फीस कहाँ से लाएँ बच्चों के लिए हाँ यही तो टीचर रोज बाहर निकाल देते क्लास से बच्चों को फीस कैसे भरे मुझे चिंता रहती है सारे दिन हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है पता नहीं क्या होगा भगवान हमारे साथ ये क्या कर रहा है क्या करें जिंदगी है चिंता है सब है क्या करें हाँ कुछ तो करेंगे मिल के सोच लेंगे सब कुछ हर अगर चिंता है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा हमारे पास कुछ तो देखेंगे बच्चों की चिंता है वो तो भी बच्चे हैं वो क्या जाने नासमझ है उनकी भी चिंता करना हमारा फर्ज बनता है

बस आप ये ध्यान रखो बच्चों की आप मतलब फीस बच्चों की फीस की तैयारी करो और क्या हाँ देखिए क्योंकि बच्चों की फीस भरना जरूरी है मुझे सबसे ज्यादा बच्चों की फीस की चिंता होती है और कुछ नहीं तो फिर बच्चे पढ जाएँ वो सबसे अच्छी बात है बच्चों की पढ़ाई हो जाए

हाँ बस यही चिंता होती है मुझे ये सॉल्व हो जाए तो सारा जीवन की सारी खुशिया मिल जाएँ

ओके ठीक रखता हूँ